हूअं त मां इलाही घटि वधि लिखदो आहियां पर जेको बि लिखदो आहियां हो मोस्टली काल्पनिक ई हूंदो आहे छो जो कल्पना ते आधारित हूंदो आहे कल्पनाऊं में जीअं जीअं वीचार ईंदा रहंदा आहिनि हुन ई खे लिखी करे अॻिते लिखण जी कोशिशि कंदो रहंदो आयां बाक़ी असांजा अ पसंदीदा लेखकु डॉक्टर मोतीलाल जोतवाणी हुया ऐं उन्हनि जी इलाही किताबू आहिनि जंहिंमो अलॻि अलॻि मैटर ते उहो लिखदा रहंदा हुया पर उन्हीअ मां ई इलाही कुझु उन्हनि खो ई इलाही कुझु सिखियो ऐं उन्हनि जी खां ई सिखी करे थोरो घणो उन्हनि जी किताबुनि खां ई सिखी करे थोरो घणो पंहिंजी कल्पना जी उड़ान सां लिखण जी कोशिशि कंदो आ रहंदो आहियां लेकिन हूंदो हीअ मोस्टली काल्पनिक ई आहे